चारि जनवरी उणिवीह सौ सतरि पंज मार्च उणिवीह सौ वीह ॾह जूलाई ॿ हज़ार सत मई ॿ हज़ार ॾह अठ अगस्त ॿ हज़ार यारहं